पेंटिंग जे माध्यम सां असां ख़ूबु सारी जानकारियूं हिकु ई पेज ते पृष्ट ते विझी सघंदा आहियूं जीअं हाल में ई मां हिकु प्रदूषण ते पेंटिंग ठाही त हुन में मां हिकु नदी ठाही जंहिंमें मां ख़ूबु जानवरनि खे हुते सनानु कंदे हुए ॾेखायो या हुते माण्हुनि खे लटा धोईंदे या बासण धोईंदे ॾेखायो कि कीअं अॼुकल्ह माण्हू नदियुनि जो पाणी गंदो कनि था या मां हुनी हिकु जॻह ते फैक्ट्रियूं ठा ठाहियूं जंहिंमां गंदो पाणी निकिरी के अचे थो औरि उहो नदी में मिलायो वञे थो या नदियुनि सां या वाहननि सां गाॾियुनि सां केतिरो गंदो धूओ निकिरे थो औरि उहो असांजे वातावरण खे प्रदूषित करे थो त असां प्रदू प्र पेंटिंग जे माध्यम सां असां पंहिंजे भावनि खे व्यक्त करे सघंदा आहियूं जीअं माण्हू हिकु निबंध लिखंदो आहे त उहो हेतिरो लंबो लिखंदो आहे लेकिन असां हिकु पेंटिंग ठाहे करे हिकु ई पेज ते केतिरो असां पंहिंजे भावनि खे एतिरे सरलता सां व्यक्त करे सघंदा आहियूं त उहे जॾहिं मां पेंटिंग ठाही त उहो मूंखे ठाहिण में ॾाढो मज़ो आहियो औरि हुन सां मां हिकु दुनिया खे सीख बि ॾियणु चाही सभिनि खे ॾेखाइण बि चाहो कि असां पंहिंजे प्रकृति खे केतिरो प्रदूषित कयूं था या मां हुन में पेड़नि खे काटंदे हुए बि ॾेखायो की अॼुकल्ह माण्हू कीअं पेड़नि खे कटंदा वञनि था औरि असांजी प्रकृति दूषित थींदी वञे थी त इहो पेंटिंग जे माध्यम सां जॾहिं असां हे सब दर्शांदा आहियूं त हे ख़ूबु सरल कमु आहे ॾिखाइणु हुन सां पंहिंजी पंहिंजे भावनि खे व्यक्त करणु हिन में ॾाढो मज़ो बि ईंदो आहे